जो हमारे जो प्रौद्योगिकी की जो क्षेत्र है जो हमारे परिवहन के जो साधन है उसमें काफ़ी योगदान रहा है प्रौद्योगिकी का जैसे हमें काफ़ी सुविधा मिली है जैसे टिकट बुक करना होता है होटल बुक करना होता है कैसी भी समय पर कहीं यात्रा जाना होता है किसी भी प्लेटफॉर्म नंबर की जानकारी लेनी होती है स्टेशन की भी जानकारी लेनी होती है बस की भी जानकारी लेनी होती है कि कौन सी बस है कितने बजे यहाँ से चलेगी कितने बजे दूसरे स्थान पर पहुंचेगी गंतव्य स्थान पर इस प्रकार से जो प्रौद्योगिकी जो काम है उसकी हमें बहुत आसानी हुई है इससे हमें काफ़ी योगदान रहा है और यह बहुत ही अच्छा है